हैलो हाँ ऑटो वाले भैया जी अच्छा मैं ग्रंथ बोल रहा हूँ मेरी आज स् रात को साढ़े तीन बजे ट्रेन है मुंबई के लिए तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं क्या रेलवे स्टेशन आप ढ़ाई बजे तक आ जाएँ

मान सरोवर पदम विहार में हाँ लक्ष्मीबाई कॉलोनी के पास हाँ ढ़ाई बजे रात को ठीक है ठीक है भैया जी आ जाना ध्यान से है ना